اچھا تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے اچھا تو آپ کو آپ کو اس پرابلم کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اچھا دیکھیے السریٹیو کولائٹس میں جو مین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جتنی جو کچی سبزیاں ہیں وہ کم کھائیں کچی سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے وہ ڈائجسٹ کرنے میں پریشانی کرتا ہے تو اس لیے کچی سبزیاں کم کھائیں اور ہلکا کھانا لیں جس میں جس میں کم سے کم فائبر ہو تھوڑا اچھا پروٹین اور یہ کاربز وغیرہ لیں تو فائدہ ہوگا انشاء اللہ باقی یہ دقت ہے کہ آپ کو فائبر سے پرابلم ہوگی آپ جیسے کچی سبزیاں کھاتے ہوں گے تو آپ کو پیٹ دقت کرتا ہوگا جی کیونکہ فائبر جی فائبر ڈائجیشن میں دقت کرتا ہے اس لیے پریشانی ہوگی اور اور اس کے علاوہ اور کیا دقت ہے آپ کو اچھا اس میں اس اس ڈزیز میں ایک یہ دقت ہوتی ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ جوس وغیرہ چقندر کا یہ سب چیزیں کنزیوم کرتے رہا کریں یہ نہیں تو ویکنیس ہو جائے گی جی باقی آپ باقی آپ آ کر مل سکتے ہیں اگر آپ کو اور ڈیٹیلس چاہیے میں پورا چارٹ بنا کر دے دوں گا